اردو زبان ایک بہت اچھی زبان ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے بولنے میں پڑھنے میں بھی اور یہ میرے گھر میں تو باپ داداؤں سے ہی چلتی ہوئی آ رہی ہے یہ میرا سب سے اچھا ہے یہ اس کی زبان تو بہت ہی اچھی لگتی ہے اس میں اس میں ادب بھی ہوتا ہے چھوٹوں بڑوں سے کیسے ادب سے بات کی جاتی ہے ہر چیز میں اس میں بولنے کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے اور اس میں ایک اس میں تو اور باہر دیشوں میں تو اتنے اچھے سے بولا جاتا ہے جیسے کہ سعودی میں ترکی میں کووت میں ایران میں عراق میں فلسطین میں ان میں تو اتنے اچھے سے بولا جاتا ہے کہ اتا اچھا لگتا ہے بولنا مجھے تو لگتا ہے کہ میں بھی یہی زبان سیکھوں میں تو سیکھتی بھی ہوں یوٹوب سے سیکھتی ہوں میں کبھی کبھی دیکھ لیتی ہوں کلاسز لے لیتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے ان شاء اللہ میں بھی جاؤں گی میں بھی دیکھوں گی میں بھی جانے لگی تو میں بھی یہی زبان سیکھوں گی مجھے صرف اتنا اچھا لگتا ہے یہ زبان بولنے میں پڑھنے میں سعودی میں تو بھلے لینگویج الگ ہوتی ہے بولنے کا طریقہ الگ ہوتی ہے بت اس میں بولنے کا طریقہ اتنا اچھا ہوتا ہے اردو اس کسی میں عربک بولا جاتا ہے بہت بہت اچھا لگتا ہے سننے میں بھی پڑھنے میں بھی بہت ہی مزہ آتا ہے کہ سننے کے ہم عراق میں تو اتنا اچھا لگتا ہے سعودی میں تو ہاؤ اچھا لگتا ہے سعودی میں بھی اور ان جگہوں پر الگ الگ طریقے سے بولا جاتا ہے جیسے کہ عربی میں بولا جاتا ہے بھلے سمجھ نہ آئے پر پڑھنے میں بولنے میں اچھا لگتا ہے